विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास आमतौर पर समाज में देखने को मिलते हैं जैसे आँख फड़फड़ाना घर से बाहर निकलते समय किसी का छींक देना या बिल्ली का रास्ता काट जाना समाज बहुत बुरा मानता है अशुभ मानता है अंधविश्वास एक ऐसा विश्वास है जिसका कोई उचित कारण नहीं होता है एक छोटा सा बच्चा अपने घर परिवार समाज में जिन परम्पराओं मान्यताओं को बचपन से देखता आ रहा है या सुनता आ रहा है वह भी उसके प्रति एन मानने लग जाता है अंधविश्वास भारत का एक ऐसा विश्वास है जो भगवान का डर दिखा कर जानवरों की बलि दी जाती है तांत्रिक नरबलि को भी महत्वता देते हैं वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक अंधविश्वास कर सकते हैं लोगों को उनके बीच में डर देते हैं